ये बहुत ज़रूरी है कि हर बच्चों को इस्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए आज तक बहुत ज़्यादा आज के टाइम में देखें तो कोम्पिटीसन बहुत ज़्यादा हो गया कुछ भी छोटे से छोटा काम करना चाहे तो वहाँ ग्रेजुएसन क्वालिफिकेसन मांगते हैं तो पढ़ाई तो उच्च शिक्षा तो हर बच्चे हर इंसान को पूरी करनी ही चाहिए अगर वो घर का भी कुछ बिज़नेस करेगा कुछ व्यवसाय करेगा उस में भी पढ़ाई बहुत ज़रूरी होती है और रही बात नौकरी की तो नौकरी में तो आप फिक्स ही है कि आप को पढ़ना है ही है अच्छी क्वालिफिकेसन लो अच्छे से जो जिस फील्ड की आप तैयारी करे रहे हो उस की डिग्री लो तो पढ़ाई तो शिक्षा इस्कूल हर मतलब बच्चे इंसान के लिए शिक्षा तो ज़रूरी है